रसोई हमारी पुरानी संस्कृति है और रसोई मे हमें खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है और पहले हम लोग खाना बनाते थे चूल्हे पर और बढ़ियाँ खाना बनता था सिलबट्टे से मसाला पीसते थे और जो है कि समय भी अच्छा था अब बनाते आच्छा लगता रसोई में अब अपनेपन का भाव भी था चलो हम मसाला पीसें हम आटा साने और अच्छा काम था मतलब पहले बहुत ही अच्छा था और अच्छी अच्छी स्वाद भी मिलती थी रसोई में बनाने से चूल्हे पर खाना लकड़ी से वुकली से खाना बनाया जाता था तो बहुत अच्छा लगता था और कोई इतना जल्दी बीमार भी नहीं पड़ता था और अच्छा खाना भी लगता था उस समय का स्वादिष्ट खाना हम लोगों को अपनेपन का अहसास दिलाता था हम लोग चार लोग बैठ कर खाते और अच्छा लगता आज के जो है कि वो गैस चूल्हा मिक्सर ग्राइन्डर गैस सिलेंडर ये सब जो है हो गया है इसे कम समय में खाना तो बन जाता है लेकिन वो स्वाद नहीं है जो पहले के रसोइयों में था अब वो स्वाद नहीं मिल पाता है इसलिए हम क्या करें अब जो भई है चल रहा है वही हम लोग यूज करेंगे अब कम समय में इतनी संस्कृति इतनी बढ़ गई है इतना विज्ञान आगे बढ़ गया है कि जो हमें जो सब यूज करते है वही यूज करना पड़ रहा है पहले था तो लोग जो है चूल्हे पर खाना बनाते थे और समय भी बचता था लेकिन आज जिंदगी इतनी तेज से आगे बढ़ रही है जितना भाग दौड़ हो रहा है लोग नए नए काम यूज कर रहे हैं बच्चे नौकरी कर रहे हैं सर्विस कर रहे हैं वहाँ जाना होता है इसलिए जल्दी से मिक्सर में मसाला पिसो और बनाओ खाना जल्दी हमें जाना है तो ऐसा काम है जो आज के संस्कृति में हो रही है इससे पहले लोग किया करते थे खेतों में काम करते थे बाड़ी बगीचे मे काम करते थे पेड़ पौधे लगते थे इससे समय बहुत अच्छी तरह से चलता था इतना भागम भाग नहीं होता था जिससे आज के डेट में हो रहा है आज के दिन में लोग दौड़ रहे हैं और जल्दी से खाना बनाओ इसलिए गैस पर चूल्हे पर जल्दी खाना बनाओ मिक्सर में मसाला पीसो और जो है ग्राइन्डर जल्दी से ओवन ई सब जो नए नए उपकरण है उसमें हमें बनाना अच्छा तो नहीं लगता लेकिन क्या करें अब वही यूज करना पड़ेगा जो परिवार में है सबके पास वो हमें भी करना पर रहा है